हाँ हाँ सर सब ठीक है सर जी सर सर मेरे मिथिला में मतलब दरभंगा ज़िले में सर सब से मांस तो बहुत वैरायटी का है सर रोहू हो गया कोठी हो गया सर विकेट हो गया सर नैनी हो गया सर बहुत क्वालिटी का मतलब मांस चल रहा है उस में सब से अच्छा जो है सर रोहू बहुत बेस्ट चल रहा है सर और जी सर जी जी सर जी जी सर जी सर बहुत बढ़िया उत्पादन होता है जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर इसकी खेती होता है सर

सर सब से पहले तो बच्चा मतलब पोखर में दिया जाता है और पोखर में दे पोखर में देने के बाद सर इस में बीज जो उसका खाना पीना होता है वो दिया जाता है उस में पानी भी रहता है पानी में जब एक साल हो जाता है तो बड़ा होता है सर

जी सर जी सर जी सर जी सर सर जैसे रोहू हो गया पिछना पोठी माया ये सब हो गया सर बोल रहे हैं कि गाँव मिथिला का क्या सर बाहर से जो आता है ना सर वो भी इधर का माछ बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट मिलता है सर बहुत ही रोहू पसंद करते हैं जो आते हैं सब खाते हैं ज़्यादा माँग है सर ज़्यादा डिमांड है ज़्यादा बिक्री है सर तो इसी सब ले कर मतलब बढ़िया मतलब चल रहा है

जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर बिल्कुल एक बार आप ज़रूर आइए और टेस्ट कर के देखिए कि मतलब कैसा लग रहा है सर ठीक है सर ठीक है ठीक है सर ठीक है